मां मुंहिंजे नंढपिण खां ई जाम होशियारु हूंदो हुयुमि मां हिकिड़े सुठे कोनवेंट स्कूल में पढ़ियुमि मुंहिंजे माउ पीउ वटि एॾा पेसा न हूंदा हुया तंहिंखा पोइ बि हुननि मूंखे सुठे कोनवेंट स्कूल में मोकिलियो ऐं मुंहिंजो सुठी तरह खां परवरिश कयूं ऐं मूंखे टिफिन में एॾो कझु ॾींदा हुया जंहिंमें मां खाई करे पाण त खाईंदो हुयुमि पंहिंजे दोस्तनि खे बि खराईंदो हुयुमि जाम दफ़ा त ईअं थींदो हुयो की मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजो टिफिन खाई वेंदा हुया मां हुननि जो खाईंदो हुयुमि पर जॾहिं असां स्कूल मां ईंदा हुआसीं त मां अची करे सनानु करे जा रोटी खाई करे सुम्ही पवंदो हुयुमि वरी शाम जो उथी करे मां रांदि कंदो हुयुमि तंहिंखां पोइ मां टूशन ते वेंदो हुयुमि टूशन ते मुंहिंजो सर मूंखे जाम पसंदि कंदो हुयो छो त मां हुते हुन जा हर हिक कोशन जा आंसर ॾींदो हुयुमि हुनखां पोइ बि मूंखे जाम टाइम बचंदो हो मां टूशन ते बि एन्जॉय कंदो हुयुमि तंहिंखा पोइ वरी मां पंहिंजे घर ईंदो हुयुमि वरी रोटी खाई करे मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु हेठि वेंदो हुयुमि असां जाम देरि पाण में दोस्त मस्ती कंदा हुआसीं हिक ॿिए खां हिक ॿिए जी मतिलबु मस्ती कंदा हुआसीं हिक ॿिए सां ऐं जाम हिक ॿिए सां ख़ुशि हूंदा हुआसीं एन्जॉय कंदा हुआसीं असांजो सॼो ॾींहुं एॾो मस्तु नमूने सांं पास थी वेंदो हुयो तंहिंखां पोइ बि असां वटि जाम टाइम हूंदो हो असांजो माउ पीउ असांखे घड़ी घड़ी सॾु कंदो हो भई हलो सुम्हिणो आहे सुभाणे स्कूल वञिणो आहे तंहिंखा पोइ बि असां हुते वेठा हूंदासीं जेंसिताईं असांजा माउ पीउ असांखे ॿ चारि दफ़ा सॾु न कंदा हुया तंहिंखा पोइ बि असां हुननि जे घर ई वेठा हूंदासीं दोस्तनि जे घर असां जाम एन्जॉय कंदा हुआसीं ईअं लॻंदो भई सॼी राति बि ॻाल्हिईयूं त घटि आहे लेकिन छा कयूं असांखे सुबुहु जो वरी स्कूल वञिणो पवंदो हुयो असां पंहिंजे नंढपिण में जाम ख़ुशि हूंदा हुआसीं कोई टेंशन न हूंदो हुयो